हैलो हांजी मूंखे तव्हां सां गॾु पेंट करवाइणी आहे हा घरु पेंट करवाइणो आहे मूंखे

असांजो फोर बी एच के जो आहे हज़ार टेवीह सौ स्क्वायर फीट जो आहे त कीअं घणो असांखे हिन महीने में लास्ट में त तव्हांखे टाइम आहे टाइम आहे फ्री आहियो अच्छा एशियन पेंट करवाइणो आहे हर हर हर रूम में अलॻि अलॻि उहा तव्हां मूंखे मोकिलंदव कलर हा हा हा ठीकु ठीकु ठीकु हा ओके और घणो करे कुझु ॿुधाईंदव केतिरो स्क्वायर फीट हले थो या केतिरो वठंदव केतिरो टाइम लॻंदो अच्छा अच्छा पंजाहु पोइ हा हा हा हा पूरो आउट आउट बि अंदरि बि हा पूरो हा हा हा त तव्हांजा स्क्वायर फीट जे हिसाब सां ॿुधाईंदव न की केतिरो स्क्वायर फीट हलेव थो अच्छा अच्छा पंजाहु खनि चओ था न पंजाहु घणा ॾींहं लॻनि अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे और घणा ॾींहं लॻंदा दीदी अच्छा अच्छा और जेको अंदरि असांजो सभु सामान वामान पियो आहे त जीअं असां एशियन पेंट वारनि खां करायूं था त हू सामान वामान त सभु पाण ई हटाईंदा कंदा सेटिंग कंदा न छोकी असांजो कोई रोल हुन में न थींदो न त अस हा हा थोरी त अखियूं खुलियलु रखिणी पवंदियूं आहिनि न ईअं थोरो ध्यान बि ॾियणो पवंदो आहे अच्छा इहो ॿुधायो असां हुते रहूं की असां थोरो सो ॿ टे ॾींहनि लाए ब ॿाहिरि हली वञूं त जीअं उन्हनि खे ॾेई वञूं पोइ पंहिंजी जिमेदारी सां कंदा हा हा हा उहा उहा त सही ई थींदो आहे न त छा आहे न पोइ सॼो ॾींहुं असांखे उने में रहिणो पवंदो रोटी ठाहिणी आहे करिणी आहे ॿार आहिनि त चवा त दिक़त थी वेंदी त हिन खां सुठो आहे की निकिरी वेंदासीं ॿाहिरि अच्छा सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए बढ़िया लॻो इलाही हाणे ॾिसो जॾीं टाइम हुजेव त ॿुधाइजो हा ठीकु ठीकु ठीकु इलाही सुठो लॻो ओके जय झूलेलाल जय